आङो आंनि जिउ आव हाय गोबां रंजायो आरो आङो रंजाबोदोंबो आङो स्कुल लायफावहाय जेब्ला जोंङो दिसट्रिक्ट आव हाय दिसट्रिक्ट वाइस जेब्ला जोङो स्कुल निफ्राय जोंङो रिफ्रेजेन्ट खालामहैयोमोन बिदिनो रिफाब्लिक दे चिलिब्रेसोन इन्दिफेन्देन्स दे चिलिब्रेसोन बिदियावहाय जोंयो स्कुल निफ्राय जोङो मोसा हैयोमोन रिफ्रेजेन्ट खालामहैयोमोन आरो जोङो पेरेट गेलेहैयोमोन बेवहाय जोङो लोगोफोरजों ज' ज' हारदवार्क खालायनानै हाय जेब्ला जोङो प्राइस खौ मोनबोयो पार्सट दिभिसोन बिदि बय अब्ला जोङो रंजानाय मोनफायोमोन आङो लोगोफोरजों ज'ज' नो गोबां स्कुलनि स्टुदेन्सफ्रा टिचारसफ्रा बेवहाय पारटिसिपेट खालायोमोन गावसिनि स्टुदेन्सफोरखौ लाबोनानै गोबां बावहाय मोसानाय मानाय बेफोरखौ लाबोनानै अब्लाबो जोङो जोंनि स्कुल निफ्राय जों रिफ्रेजेन्ट खालमना जेब्ला जोंनि स्कुला जेब्ला पराइस मोनबोयोमोन अब्ला रं जानायखौ मोनोमोन आरो बिदिनो माखासे प्रग्रामफ्रावहाय जेब्ला जों लोगोफोरजों ज' ज' मोसानानै हाय जोङो एकसन फोरखौ बावा लासेनो जोङो मोसायो आरो बे मोसानाया मोजाङैनो जाफुङो अब्ला जोङो मोजां मोनो आङो आरो बेबादिनो माखासे गोरा गोरा खामानि फोरखौ हाय जेरै हाय बिदिनो फायनाल इगजाम फोराव हाय मेटस फोरखौ बुजियाखै मोन सिगां नाथाय गावबा गावनि नाजानायजों लोगोसे हास्थायनायजों लोगोसे बेफोरखौ जेब्ला जों फायनाल इगजाम आव मोजांयैहाय लिरहैनानै हाय मोजाङै पारचेप्टेजखौ मोननो हायो मोजां मार्गस मोननो हायो अब्ला आङो रंजानायखौ मोनो दा आं इगजामफोल हिसाबै बुंनो सानो आङोआंनि ओइस एस इगजाम आरो रिजाल्ट नि बारे हाय ओइस एस इगजामा आंनि थाखायहाय मोनसे बिराथ खस्थ' जाना होदोंमोन बावहाय इगजाम जाफुनायव आङो मोनसे आंनि लाइफावहाय बिदिनो आंनि किदनि स्टन जाना होदोंमोन बेयावहाय आङो थाबायनो हाया उन्दुनो हाया आङो बिराथ खस्थ' जादोंमोन आङो लेखाखौ मोनसेबो कुइसन आनचार मोनसे बो मेटस फोरखौ आङो सल्ब खालामनो हायाखैमोन बाव आङो जोबोत दुखु मोनदोंमोन आङो स्रि स्रि गावदोंमोन आरो न'खर फोरनि सिगांआव बो बिसोर आंनि गाबनायखौ नुदोंमोन आरो बिसोरबो आङो सानदोंमोन आङो दि बे इयार आव आङो इगजामखौ होनो हानाय नंला आंनि लोगोफोरजों हाय आङो स'मान स'मान थांफानो हानाय नंला होननानै आङो बिराथ दुखु जादोंमोन नाथाय आंनि लोगोफोरा आंनाव कल खालामनानै आंखौहाय थुलुंगा होदों आरो बिमा बिफाफ्रा आंनि थाखाय हाय आर'ज बिना होदों आरो बिसोरो आंखौ थुलुंगा होनायजों मटिबेट खालामनाय जों आङो आंनि आं थाबायनो हाया आङोजिरायनो हाया बेफोरबादि देहाखौ लानानै आङो बिराथ गोबादोंमोन आङो थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय सिखारनो हाया मानो जानो लोंनो हाया बिराथ खस्थ' जादोंमोन नाथाय लोगोफोरनि माबा थुलुंगा होनाय जों बिमा बिफानि मथिबेट खालामनायजों आङो जेब्ला इगजामावहाय आंयो लेट सहैलायदोंमोन आङो आवट द्रेस गाननानै आङो दख'ना थ' गाननो हायाखैमोन बिदिनो रुम रुमाव हायसो बिजि दक्टर फैलायनानै बिजि थुनानै हाय आं इगजामाव लेट सहैलायदोंमोन बिखौ हाय

बेफोरखौहाय जेब्ला आङो सानफिननानै नायहरो अब्ला जेब्ला आङो आंनि रिजाल्टा मोजांयै जानानै फैदों अब्ला आङो गावखौनो गाव आङो मोजां मोनदों आङो रंजानाय मोनदों मानो होनब्ला बिदि खस्थ'नि समावबो आङो सिगां जे फरायदोंमोन बेखौल' आं इगजामावहाय आं लिरना ब्लाबो आङो पारस्ट दिभिसोन मोननानैहाय आङो बिमा बिफा फोरखौहाय आङो एसेबाबो प्रवद फिल खालामना होदों बिदि आं खस्थ'नि गेजेरजों ब्लाबो आङो थाबायनो हाया मानो हाया बेफोरखौहाय आङो बिजि ला लायै इगजाम हैदोंब्लाबो दा आङो गावखौनो गाव प्रावद फिल खालायो रंजायो मानो होनब्ला बेफोरबादि खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो आङो उनफिना लासे आङो एसेल' नांसैमोन उनफिननो थाखायहाय ओमब्लाबो बेफोरखौ आं उनफिना लासे आङो जेब्ला इगजामखौ हैदों अब्ला आङो इगजामा आरो मोजां जाना फैदों अब्ला आङो रंजानायखौ मोनदों बेबादिनो आङो बिनिफ्राय बेखौनो बुजिनो हायो दि जोङो सम सम जोंनि लाइफावहाय गोबां समैसा फैनो हागौ हार्द टाइमस फैनो हागौ नाथाय जोङो गिब आफ खालामनो नाङा होननानै हाय आङो बुजिदों बिखौहाय खस्थ' नि गेजेरजोंब्लाबो जोङो हमथाथाबनानै सहयथाबनानै खालामनो हाया बाबो खालाम होथाबनानै जोङो नाजाथाबनानैहाय जोङो खालायोब्ला ओमब्ला गावखौनो गाव जोङो गावखौनो गाव फोथायनानैहाय जोङो खामानिखौ मावोब्ला गासिबो खस्थ' खालामब्लाबो जोङो सहायथाबनानै खालामोब्ला अब्ला जोंहा बेवहाय जों जेब्ला रिजाल्टखौ मोनगोन अब्ला जोङो फिथाय खौ मोनगोन अब्ला जोङो गावखौनो गाव नों जोङो प्रवट फिल खालामो आरो रं जानायखौ मोनो बेबादिनो गोबां बिथिंआवहाय रंजायो जेरैहाय आङो आंनो नांगौफोरखौहाय बिमा बिफाफ्रा आंनो नांगौ बादि होयोब्ला अब्ला अबेबा मोनसे अखेसोनफ्राव हाय गान्नो जोमनो थाखाय हाय बिसोरो आंनो होयोब्ला अब्ला आं रंजायो आरो बहाबा बहाबा थांनो लोगोफोरजो बिदिनो ट्रिफ माबा माबि स्कुलफ्राव थांनो होयोब्ला अब्ला रंजायो बेबादिनो आं गोबां आंनि लाइफावहाय आं गोबां रंजायो बिदिफ्राव